रामायण रामायण हमरा जे नीक लगैए ओहिमे जे छै पुरुषोत्तम राम ओहिमे अपन जे छै से ओ सङ्गी दलके सङ्गमे ओ सीताजी छथि हँ ईसब जे छै से हमरा बड़ पसिन्न अबैए ओ से रामायण देखलहुँ महाभारत भेल महाभारतोमे बड़ा सुन्दर जे छै से हमरा बड़ नीक लगैए महाभारतो देखलहुँ हँ ईसब जे छै से महाभारत रामायण ईसब बड़ प्रिय लगैए आओर एखनहु देखै छी रामायण ओहिमे बहुत किछुके ज्ञानो प्राप्त होइ छै जेना सीताके भेल हरण कऽ कऽ लऽ जाइ छथिन लङ्का लङ्कासँ फेर हनुमानजी महराज ओतऽसँ आनै छथि पता लगबै छथि रामके कतेक तरहके हुनका कष्ट भेलनि हँ सीता हरलाके बाद तऽ ईसब चीज जे ओहिमे देखलहुँ तऽ हमरा बड़ा प्रिय लागल महाभारत भेल महाभारतमे सेहो देखाएल गेल शकुनीके रोल कतेक बढ़िआँ छै झूठ फरेबके अथीमे फसाकऽ हँ ओहिमे कतेक तरहके रञ्च रचल गेल अहाँके जे दुर्योधन दुर्योधन कतेक जे से राजा छलाह आओर ओ कतेक भारी अथी करै छलाह अर्थ जेनाकि लाहके घर बनाकऽ रामकऽ हुनका अर्जुनसबके कतेक तरहके से अहाँके कष्ट देबाके अथीमे करल गेल तऽ ई सब देखलासँ हमरा बड़ा मन प्रसन्न रहैए आओर जादेतर जे छै से हम ई महाभारत भेल रामायण भेल ईसब देखैके इच्छुक रहै छी जा देखी हँ एहि सबसँ ज्ञानो होइ छै अपन कतऽ कि होइ छै एखुनका जे जुग अइ ओहि जुगके अनुकूल तऽ वएहसब बड़ नीक लागि रहल अइ महाभारत रामायण ईसब बड़ नीक हँ जतऽ कतहु भेल तऽ कोनो काज उदम छोड़िकऽ आओर ओ जे छै रामायणे सुनऽ लगलहुँ थोड़ेकाल सुनलाके बाद मोन प्रसन्न भऽ गेल आओर फेर अपन काजमे अपन लागि गेलहुँ